भैया अञा घणो टाइम लॻंदो हिते त सॼा रोड खोटिया पिया आहिनि अञा मूंखे लॻे थो सॼो इहो रोड खोटियल आहे अंधेरीअ ताईं लॻलि पियो आहे त हिकु थी सघंदो आहे ईअं अॻियां त रोड न खोटिया अथऊं ॿिया बि या अगरि मरोल वारो रोड न खोटियो हुजऊं त उहो घुमाए करे तव्हां खणी करे राइट खणी करे गाॾी खणी हीअ करे सॼो जेको ब्रिज वारो रस्तो आहे अगरि हुते न खुटियल हुजनि रोड त छोजो मूंखे पहुचण में जाम वक़्तु लॻंदो लॻे थो ऐं मूंखे जल्दी पहुचणो आहे टाइम ते पहुचणो आहे त अप्प्रोक्सिमेट घणो मतिलबु घणे टाइम में पहुची सघां हुन हिसाब सां तव्हां बि थोरो ॿुधायो जेको शॉर्टकट रस्तो हुजे उहो वठी हलो जीअं मां बराबरि टाइम ते पहुंची सघां छोजो मुंहिंजी मीटिंग्स आहिनि ऐं हूअ मीटिंग्स मूंखे कीअं बि अॼु पूरियूं करणियूं आहिनि या त हीअ पुठियां वारो कुरला वारो रोड खपेव त उहो कढो अगरि हू न खोटियल हुजे रोड त रोड जा कम न चालू हुजनि त हूअं करे सघंदा आहियो त उंतां हलो भली तव्हां उहो बि वधीक सुठो रहंदो